हमारे क्षेत्र में वर्ष भर में गेँहू उपजाऊ की जाती है क्योंकि गेँहू से ही हम अपना खाना खा सकते हैं गेँहू हो गया चावल हो गया ये हम अप्रैल के बाद के महीनों में उगाते हैं और बारिश हुई तभी ये सफल होता है ये फसल और नहीं हुई तो हमें भारी नुकसान हो सकता है और देखिए बरसात में हम मकई उगाते हैं ठीक गेहूँ चावल हम उगाते हैं यही अक्टूबर सेप्टेम्बर के मौसम में अगर बारिश हुई तब तभी हम अपना खाना खाना व्यतीत कर सकते हैं और एक अच्छी जीवन जी सकते हैं बहुत सारे मौसम में बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं जिसे हम बेचकर या हम उसे ही खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं धन्यवाद मेरा देश महान जय भारत माता की जय भवानी